हाँ मेरी पसंदीदा किताब टवेल्थ की हिंदी थी और मैं बार बार पढ़ती थी मुझे उनकी कहानी थी कविता भी बहुत अच्छी लगती थी और हिंदी फिल्म देखना चाहूंगी मैं